हैलो मूंखे नेवी ब्लू कलर जी आहे न कड़ाई में साड़ी खपंदी हुई मूंखे हथ जी जरी गोटा जरी गोटा वारी शादीअ मतिलब जी खपे भाऊं मूंखे शादीअ मतिलब जी मूंखे अठ ॾह हज़ार तक हा अठ ॾह हज़ार तक जी रेंज में खपे मूंखे हा नेवी ब्लू कड़ाई में न मूंखे इहे साड़ी खपंदी अधु मुंहिंजे आहे न भाउ जी शादी आहे मुखे हुन में पाइणी आहे इहा साड़ी उहा हा हा उहो बि ॾिठी वठंदासीं हा लेकिन इहो मुंहिंजो मनपसंदि कलर आहे न पहिरियों मूंखे नेवी ब्लू कलर त ॾेखारियो भाऊं तव्हां हा जी हा हितां घुरायो पोइ मां अची करे ॾिसांव थी हा भाऊं हिन यो कमु त ॾाढो सुठो कयलु आहे ॾाढो सुठो थियलु आहे मूंखे ॾाढो वणे पियो हा त हीअं हीअं मूंखे साड़ी आहे न ॾाढी वणे थी तव्हां मूंखे हिन खे पैक कराए करे ॾियो हैलो थी वियो तव्हांजो हा जी हा जी हा बसि इहो पीस तव्हां मुंहिंजो फटाफट पैक करायो हा ठीकु आहे जय झूलेलाल